बैसागुआ जाबाय जोंनि गोदोनि आबै आजौ आजौमोन्निफ्राय फालिबोनाय मोनसे फोरबो आरो बे फोरबोआव जोङो मोसौ मैसो थुखैयो बिदिनो दिंखियाखौ दाखार थोयो मोख्रा बिलाइ दरखंं मोखां गलियाव बेफोराव खायो आरो बैसागुजों लोगोसे गेदेर उन्दैखौ सन्मान होयो गिदिरा उन्दैखौ खुलुमो उन्दैया गिदिरखौ खुलुमो बिदिनो बोसोर गोदानाव एक तारिखाव बैसागनि एक तारिखाव सन्मान लालायो आरो बिदिनो राइजोफ्राव थाखा फैसा जमा थायोबा अमाफोर बायना जालायो बिदिनो गोजाम जाना थांनायफोरखौ बा माबाफोर नांलाय खमलाय जानायफोरखौ बावगारनानै गोदान बोथोरनि गोदान गोरोबलायनानै ज' जानानै रंजा बाजा मिनिखुसि मोसालायो बेफोरनो जाहैबाय जोंनि बैसागु फोरबो बिदिनो बोसोरै बोसोरै जों गोदो गोदायनि आबै आबौ आजौमोननिफ्रायनो बे बैसागु फोरबोखौ बिदिनो खुंलायबाय थागोन बा बेजों लोगोसे जोंना बे बैसागुफोर मोसानायजोंनो बर' हारिनि सिनायथिखौ जों रोखा मिन्थिनो हायो बेखिनियानोसै आरो